हमारा जो होमटाउन है जो हमारा शहर है उसके बारे में सब से ज़्यादा जो पसंद है वो है हमारे यहाँ का जो पहनावा है जो संस्कृति है उस को वो सब से ज़्यादा है और जो हमारे यहाँ पर जो खाने की जो चीज़ें हैं जो मिष्ठान भंडार हैं जो जोधपुर का जो जोधपुर की कचौड़ी है जो जोधपुर की खीर मोहन है जोधपुर के रसगुल्ले हैं जो जोधपुर के नाम से कई प्रकार की मिठाई बनाई जाती हैं वो और एक जो हमारे कपड़े हैं जो पहनावा है जो मारवाड़ी पहनावा है वो एक अलग ही पहचान होती है और वो सब से ज़्यादा पसंद भी किया जाता है क्योंकि जो पहनावा है वो इस प्रकार का है क्योंकि देखने में सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है काफ़ी अच्छा भी लगता है सभी लोगों पर काफ़ी पसंद भी आता है और काफ़ी यह सभी पहनावा है काफ़ी अलग है सब से हटके है कुछ पहनावा भी इस लिए भी सब को पसंद आता है और जो खाने की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी होती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है सभी लोगों को काफ़ी अच्छे पसंद आते हैं कोई भी व्यक्ति उस को खाता है तो बिल्कुल वो ही उसकी तारीफ़ करता है बताता है कि बहुत ही अच्छा है बहुत ही स्वादिष्ट है जो इस लिए हमारा जो क्षेत्र हैं हमारा जो शहर है उस में सब से ज़्यादा यही दो चीज़ें हैं उन जो सब से ज़्यादा प्रसिद्ध की जा सब से ज़्यादा पसंद की जाती हैं लोगों के द्वारा और ये हमें काफ़ी पसंद भी है और हमें अच्छी भी लगती है